आइकाल्हि सरकारके तरफसँ नया उद्योग नीतिके लेल बहुत सारा लोनके प्रावधान छनि जेकि अपन नया नया बिजनेसके अपन व्यवसायके बढ़ावाके कऽ सकैत छथि जे ओ लाभ उठा कऽ जेनाकि बैंकसँ लोन लऽ कऽ आओर सरकारके निर्देशानुसार ओ आदमी लोन लऽ कऽ व्यवसाय खोलि सकैत छथि आओर खोललाके बाद खोललाके बाद ओ हुनका अगर व्यवसाय चलैत छनि तऽ सरकारसँ जतेक पाइ लेने रहैत छथिन ओतनहु नहि हुनका चुकावय पड़ैत छनि ओहिके किछुए आधा अहाँ दियौ आधा सरकार अहाँकेँ माफ कऽ देत जेकि सरकारके ओरसँ बहुत बड़का प्रयास अछि नया उद्योग नया बिजनेसके लिए